हलो सर नमस्ते अरे ठीक ठाक है आपसे मुलाक़ात करके रहना है एक ठो के लिए हमे दुकान खोलत रहा अरे किरशी के लिए अब जैसे दवा पानी कैसे पड़े कितना पड़े कोने मात्रा मे पड़े कौन भिंडी मे पड़ता है

हलो हाँ भिंडी बोअल है हाँ हाँ

हाँ धानो मा उ बड़ा बताबा जाय हाँ अब उपजा कुछ होती नहीं ना अब ओका कुछ बताबा जाए की करे कितना कि उपाय है से होल जाए हर चीज़ संभल जाए हाँ क्या जी अब उसको आप बताइए किस रेट से आप देंगे हाँ आ बात रही है अरे आप वही हिसाब से तीन भाग चार हाँ हाँ कब तक आएं हाँ अरे जैसे कू समय आए आप से मुलाक़ात हो जाए आज आएंगे आवे जाए कौ कहू कुछो करवा रहे हैं तो देर सवेर हो जाती है थोड़ा दस मिनट का आगे पीछे कहौं

हाँ तो ठीक है अब कोई बात नहीं ना हाँ तो हर चीज़ के बारे मे दवाई ववाई के बारे मे राय बता देंगे जो है कि ठीक बात अच्छा नमस्ते सर